अ बच्चे बच्चे कौन अच्छा अच्छा अच्छा बच्चे बच्चे में जानना जानना बच्चे आं बोल्लो

पता तुसेंईं पता ते ऐहा ना बच्चे अबाऽ एह् भ्राऊ दा ब्याह् हा तू असाईनमेंट की निं कीती ओह् की निं दित्ती मिगी तू एह् थोह्ड़े होंदा भ्राऊ दा भ्राऊ दा ब्याह् दे बच्चे होना गै लेकिन एह् जेह्की पढ़ाई पढ़ाई बाद च नेईं असाईनमेंट दी डेट बच्चे उऐ होनी क्योंकि इन्ने बच्चे न उंदे बी केइयें केइयें ब्याह् होआ दे केइयें किश होआ दा केइयें दाजै मरा दी किश होआ दा बच्चे लेकिन कम्म जेह्का होंदा स्कूल दा ओह् होंदा गै होंदा ओह् मिकी पता बच्चे किन्नियां रस्मां होंदियां कोई रस्मां शुस्मां निं होंदियां हैन पैह्लें पढ़ाई करो ते ओह् करो असाईनमेंट देओ हून बच्चे तेरे आस्तै में हून इक्क अग्गें नेईं करी सकदा डेट अग्गै निं करी सकदा बच्चे क्योंकि में सारियां जेह्कियां में बच्चे गरीब इत्थै सारे गरीब औंदे मीर निं औंदे जेह्के मीर ते मीर गै होंदे बच्चे सारे आस्तै इक्कै जेहा रूल ऐ गरीबै आस्तै बी इक्कै रूल ऐ मीरै आस्तै बी इक्कै रूल ऐ रूल इज़ रूल सारें देई ओड़ी बच्चे सिर्फ तूहैं रौंह्दा में तुकी फोन करने लाए दा हा महा पंकज पंकज केह् गल्ल ऐ तू असाईनमेंट जमां निं कराई दो दिन होई गे डेट बी होई केह् चक्कर ऐ पंकज लेकिन तूने फोन निं उठाया बच्चे आं हैप्पी होंदी में तुकी फोन कीता तू फोन निं चुक्केआ महां पंकज कित्थै तू असाईनमेंट की निं दित्ती चल ठीक ऐ बच्चे मिकी पता तूं शैल पढ़ना शैल तूं हर इक्क चीज़ ठीक करना बच्चे तेरे आस्तै में डेट अग्गें करई ओड़ी तू मिगी असाईनमेंट देई ओड़ कल्ल लास्ट कदूं जां कल्ल तू ब्याह् ऐ

कल्ल निं औने ऐं तां बच्चे तूं निं पढ़ी सकदा तूं रैह्न दे तां तेरे बस की बात नहीं है तू निं करी सकदा बच्चे तू इक्क तू काॅलेज निं आई सकदा प्ही असाईनमेंट में कैलूं लैनी बच्चे तूं सनाऽ ओहो बच्चे यह क्या बात कर रहा है तू मज़ाक कर रहा है या बच्चे क्या बात केह् गल्ल कराना एह् एह् केह् गल्ल कराना बच्चे तूं एह् कोह्का कराना केह् केह् मज़ाक कराना तू में तेरे घर आमां तू अबाऽ तू अभी बच्चा ऐ अभी तू पढ़ रहा है पढ़ाना तू बच्चे इन्ना बी नलायक नना बनो आप तुस काॅलेज औने कोई बच्चे निं हैन निक्के जेह्के कायदा लेइयै औने एह् गल्ल खोड़े होंदी इं'या निं करो आं काॅलेज कल्ल आना पौना ते मिकी क्योंकि तूं अच्छा बच्चा ऐं पढ़ाई करना तूं इक्क तुकी ब्हाऽ लग्गा दी फंघ लग्गा दे एह् नेईं लग्गने चाहिदे बच्चे पढ़ो अग्गें मिगी पता तुसेंईं थुआढ़े भ्राऊ दा ब्याह् हा मिकी पता तुस कनेह् बच्चे पढने तो तुसेंईं इक्क ओह् थ्होई दी निं गर्लफ्रैंड तुस थम्हा्दे निं मां जाहबे तुसें नेईं पढ़ना नेईं पढ़ो बच्चे तुसें अपनी जिंदगी खराब करनी बच्चे मिगी निं पता चलो ठीक ऐ